آپ کی پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں اور آپ انہیں کیوں پسند کرتے ہیں پسندیدہ جگہیں بہت ساری ہیں دلی مجھے پسند ہے حیدر آباد پسند ہے شملہ مسوری جموں کشمیر اور ہماچل میں بہت ساری جگہیں ہیں وہ ساری پسند ہیں مجھے اور پسند ہونے کی وجہ یہ ہے دلی پسند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تاریخی مقامات ہیں یہاں حکومت صدرمقام ہے ہندوستان کا اور حیدر آباد کا حیدرآباد کا اس لیے کہ حیدر آباد میں وہاں کی فضا بہت اچھی ہے وہاں کمپنیاں ہیں اور وہاں ترقی کے مواقع بہت زیادہ ہیں اکثر کمپنیاں وہیں ہیں اور پہاڑی علاقے میں شملہ مسوری کشمیر یہ پسند اس لیے ہیں کہ وہاں موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے وہاں کے نظارے بہت اچھے ہوتے ہیں سکون کا ماحول ہوتا ہے اور گرمی زیادہ نہیں ہوتی ہے انسان بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہے وہاں جا کر کے تو وہ خوشی مجھے بھی محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جگہ پسند ہے